जोंनि लान्च टाइमा जाहैबाय फुंनि टाइमावहाय ओंखाम जानाय आरो माखासेया जाबाय साहा लोंनाय आरो माखासेया जाहैबाय ओंखाम जायो फुंनि टाइमाव जों सिखारनाय लोगो लोगो ओंखाम सङो संनानै जोङो भाजाफोरजों सोलियो जेरखम भिन्दि भाजा जिखुनु आलु भाजा बा दावदै भाजा बेफोरजों सोलियो ओमफ्राय सानसुनियावहाय जोङो ओंख्रि जेरखम दालि सबाय झल आलु झल बा बेदर लायनानै संनानै जायो आरो मोनाबिलियावबो जोङो थिग बिदिनो जिखुनु ओंख्रि माबा मोनसे बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो ना बेदरब्लाबो दालि जिखुनु संनानै जायो जों बोथिथाम संनानै जानाय जायो आरो बोथिथाम संनानै जायाब्लानो मोनसे गेप जालांब्लानो बोरैबा ओंखामखौ उखैनाय उखैनाय मोनो बेनिखायनो जों बोथिथामखौ जानो जानाय जायो आरो बा बोथिसे मोनजालाङाब्ला बोरैबा उखैनाय उखैनाय मोनबाय थायो आरो बेखिनि